अहिड़ियूं जाम शयूं आहिनि जेके पेंट करण में ॾाढी तकलीफ़ थींदी आहे जीअं माण्हू जानवर कुतो बिली इहा सभु जल्दी ठाहे वठंदो आहे सिजु चंड तारा इहे सभु जल्दी ठही वेंदा आहिनि आसानीअ सां ठही वेंदा आहिनि पर जीअं पंहिंजी फैमली पेंटिंग करण जी महिल ई पेंटिंग करण जी झूलनि जी पेंटिंग करिणी हुजे त हुन में असांखे ॾाढी मुश्किल थींदी आहे इनकरे असांखे ॾुखियो कम बि कॾहिं कॾहिं करण खपे ऐं असां इहो कंदा बि आहियूं ऐं असांखे हिनजी कोशिश बि करण कजे ऐं हिन में असां खां जाम ग़लतियूं थींदियूं आहिनि इअं त न थींदियूं आहिनि जाम ग़लतियूं थींदियूं आहिनि जीअं मेलो ठाहियो त झूलो न ठही सघियो जीअं झूलो ठाहियो त हुन में बीठल माण्हू सही न ठहियो जीअं भॻवान ठाहियो कृष्ण ठाहियो त हुन में बांसुरी सही न ठही कुझु न कुझु कुझु न कुझु ग़लती थींदी ज़रूरु आहे असांखे हुनखे सुधारण लाइ मां हिकु दफ़ो ॿ दफ़ा टे दफ़ा चारि दफ़ा इअं ई घणेई दफ़ा कोशिश कंदी आहे ऐं धीरे धीरे पंहिंजी ग़लती खां सिखंदी आहियां कि अॼु मूं खां इहे ग़लती थी अॼु मूं खां उहा ग़लती थी ऐं जॾहिं ॿिएं दफ़े टे दफ़े उहा पेंटिंग ठाहींदी आहियां त तमामु सुठी ठहंदी आहे झूलो बि मस्तु ठहंदो आहे हुन में वेठल माण्हू बि मस्तु खिलंदड़ ऐं मेलो बि मेले में माण्हू घुमंदड़ बि तमामु सुठा लॻंदा आहिनि ऐं भॻवान जी बांसुरी त वाह वाह ॾाढी सुठी लॻंदी आहे